ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ دن پہلے میں آپ کی امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا تو میں نے اس کو آڈر کر دیا کیوں کہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون صرف پندرہ ہزار کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں فائیو اسٹیر فائیو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتی ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اس کا کیمرا بہت اچھا ہے اور بہت ایچ ڈی پکچکز کلک کرتا ہے اس کا اسپیکر بہت اچھا ہے اس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کافی سارے ایپ انسٹال کر سکتی ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن بعد ہی اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے جو کافی سہی ہے کیوں کہ مجھے بہت سارا استعمال موبائل کا رہتا ہے جس کی و وجہ سے بیٹری ایشوز مجھے نہیں ہوتے ہیں میں اس موبائل فون سے بہت خوش ہوں کیوں کہ اس میں وہ ساری چیزیں فراہم ہیں جن کی مجھے ضرورت تھی کیوں کہ میں ماس میڈیا کی اسٹوڈینٹ ہوں اور یہ موبائل کے اچھے فیچرس میرے لیے بہت زیادہ امپورٹینٹ رہتے ہیں جو مجھے اس فا موبائل فون میں سارے کے سارے مہیا کرا دیے گئے ہیں